ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے آس پاس میں بہت زیادہ فائدہ دیا ہے دنیا کے ساتھ ہمارا دنیا نے دیکھا ٹیکنالوجی نے کیا کیا کیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل لوگ اسٹا گرام فیس بک اور واٹس اپ ٹیوٹر اسی طرح اور بھی ایپس ہیں جس سے لوگ بآسانی ایک دوسرے سے کوئی دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں کوئی دوسرے دیش میں ہوتے ہیں کوئی دوسرے جگہوں پر ہوتے ہیں کوئی دوسرے قریہ میں ہوتے ہیں کوئی دوسرے گاؤں میں ہوتے ہیں لیکن آدمی ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلہ پہ ہوتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ بیک وقت آسانی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے یہاں بہت زبردست انداز میں ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے اس طرح ٹیکنالوجی آج کل انسٹا گرام پھیس بک وغیرہ پر لوگ آسانی بآسانی بات چیت کرتے ہیں اس میں کوئی ای نہیں